یوگا کے اصولوں کو پرورش اور تعلیم میں شامل کرنا کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ نہ صرف بچوں کے ذہنی بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ ان کی نفسیاتی اور انسانیت بھی بہتر ہوتی ہے پہلا یوگا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذہنی سکون اور تعاون کو بڑھ بڑھاتا ہے جب بچے یوگا کی آسان مشقیں کرتے ہیں تو ان کی جذبات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے یہ انہیں پیشنس اور کنٹرول سکھاتا ہے جو کہ تعلیم میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے دوسرا یوگا سے جسم جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے بچوں کی فلیکسیبلٹی طاقت اور بیلنس امپروو ہوتا ہے جب بچے فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کی اوور آل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے جو ان کے ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز اور اسکول ورک کو اثر ڈالتی ہے یہ ان کو زیادہ انرجی اور ایکٹیویٹی کے لیے ریڈی رکھتا ہے تیسرا یوگا سے کنسنٹریشن اور فوکس میں اضافہ ہوتا ہے یوگا کی مشقوں میں سانس کی ٹھہری اور دماغ کو ایک جگہ سنٹریٹ کرنا شامل ہوتا ہے